मां वर्षा पंजाबी हिकु शइ जे बारे में तव्हां सां शेयर करण थी चाहियां मूं ऑनलाइन मिंत्रा मां पंहिंजो हिकु ड्रेस घुराई हुई पहिरीं त मूंखे लॻो की हू

उन जो मटीरियल उन जी साइज़ उन जी फ़िटिंग एतिरी सुठी हुई ऐं हुन ते एतिरो डिस्काउंट हुओ की उहो मूंखे एतिरी सस्ती पई जेतिरी मां पंहिंजे टेलर खे सिलाई ॾींदी आहियां ऐं मां हमेशा हाणे हुतां ई घुराईंदी आहियां त सोचे सम्झी करे कंहिं सुठे ब्रांड जो कपिड़ो वठण सां असांखे कॾहिं बि सोचिणो न पवंदो ऐं असां उन प्रोडक्ट खे घणेईं दफ़ा सुठे नमूने इस्तेमालु करे सघूं था हू धुअण खां बि अॼु ताईं ओड़ो जो ओड़ो ई आहे उन जो कलर उन जी प्रिंट उन जो म मटीरियल मूंखे एतिरो वणियो की मां हमेशा हाणे ऑनलाइन ई घुराईंदी आहियां ऐं जॾहिं मूंखे लॻंदो आहे की तमामु वधीक डिस्काउंट आहे उहो मां सर्च कंदी रहंदी आहियां उन खां पोइ मां उन खे उन जी शॉपिंग कंदी रहंदी आहियां